साढ़ी जिंदगी च साढ़े परिवार दा बड़ी गै बड़ा गै बड्डा इक्क ओह्दा होंदा जेह्दे नै अस होंदे जींदे न कन्नै गै परिवार बिच असें बेहियै ते परिवार गी अग्गें लेइयै गै ते कन्नै लेइयै गे ते बधना ऐ परिवार साढ़े ताहीं किन्ना जरूरी ऐ एह् तुस आपूं दिक्खी सकदे न की पैह्लें बच्चे दा जन्म होंदा भी नुहाड़ा पालन पोषण करदे न उसी पढ़ांदे न लखांदे न नुहाड़ा ब्याह् करांदे न ते इन्ना बड्डा इक्क दायित्व होंदा परिवार दा लेकिन जियां जियां जिंदगी च अस अग्गें बधदे न ते जिंदगी बिच बड़े गै मते मतियां मतियां जरूरतां होंदियां न जियां कि अस दिक्खने कि साढ़ा शरीर बुड्ढा होंदा जंदा कन्नै कन्नै जोआनी दा जोश बी होंदा पर इसी ठीक रक्खना एक्सरसाईज़ करनी प्रणायम करना योग दे माध्यम कन्नै इसी ठीक रक्खना एह् बड़ा जरूरी ऐ साढ़ी जिंदगी बिच असें अपने ग्रंथें गी पढ़ना अपने इतिहास गी पढ़ना ते भागवत गीता गी पढ़ियै डोगरे इतिहास गी पढ़ियै अपने मैंटल फिटनेस गी करना ते इमोशमल बी फिट्ट होइयै ते मता गै जरूरी होंदा नेईं तां दिक्खो जी अस कोई बी कम्म करदे निं ते इसी ज्ञान कन्नै करदे न कदें स्कूलै ई नेईं जाचै ज्ञान नेईं लैचे ते मनुक्ख हा ते डंगरें दा इक्कै कम्म होई जाना ते तां गै अस स्कूल पढ़ी लिखी जाइये पढ़ी लिखियै कम्म करदे न साढ़े साढ़ी जिंदगी च विद्या दा इक्क बड़ा बड्डा प्रवाह ऐ की ओह् बड़ी जरूरी ऐ साढ़े बिच एह् इक्क इन्सान गी इक इक्क इन्सान गी ऐसा बनांदी ऐ जेह्ड़ा अपने समाज परिवार अपने देश ताहीं जेह्ड़ा निशष्चय होइयै कम्म करदा ऐ ते उसी अग्गें बधानै ताहीं यीशू गुरु बनांदा